मुंहिंजे भारत देश जो बि पढ़ाईअ जो तरीक़ो ॾाढो सुठो आहे हर साल घणाई ॿार इंजीनियर वकील डॉक्टर थी करे वॾे उहिदनि ते पहुचनि था त हिकु ॻाल्हि ॾिठी वई आहे त भारत देश में पढ़ाईअ जो तरीको थिओरिकल वधीक आहे प्रैक्टिकल घटि आहे ऐं ॿियनि देशनि में प्रैक्टिकल वधीक आहे ऐं ॾिठो वियो आहे हाणे हिते भारत देश में बि नंढपण खां कंप्यूटर सेखारिया वञनि था ॿारनि खे ऐं गॾोगॾु स्कूल कॉलेजनि में हिकु पीरियड हुनर जो बि सेखारियो वञे त ॾाढो सुठो थे त जेके ॿार पढ़ाईअ में घटि आहिनि त हुनर सिखी करे उहो पंहिंजे पेरनि ते बीह सघनि था